हमरा कोनो पक्षीके देखबाक अछि तऽ हम दुरबीनके प्रयोग सऽ देख सकैत छी कोनो पक्षीके हमरा आरके दुरबीन पहिले मेला आरमे मिलै छलए मेला आरमे मिलै छलए आओर बहुत तरहके दुरबीन लैंसके प्रयोग से हम देखै छलौँ

एगो पक्षी बहुत दूर तक बैसल अछि तऽ हमसब दुरबीनके के प्रयोग सऽ देख सकैत छी आओर देख सकैत छी आओर हमरा आरके मेला ठेलामे बहुत प्रकारके दुरबीन मिलैत अछि आओर बाजार आरमे मिलैत अछि बहुत तरहके समानके प्रयोग से हम देख सकै छी दुरमीनके प्रयोग से हम अनेक प्रकारके चिड़िऑंके बहुत दूर से देख सकैत छी आसमानमे रहैत अछि तबो हम देख सकै छी और बहुत तरहके चिड़ियाँके देख सकै छी दूरमीनके साथ